اتر پردیش ایک بہت بڑی جگہ جگہ ہے جہاں پر بہت سے لوگ ہیں اور اتر پردیش میں ہر سال نئی نئی ٹکنالوجی آتی رہتی ہیں لوگ نئی نئی ٹکنالکوجی کی کھوج کرتے رہتے ہیں جیسے کہ پہلے فون وغیرہ ریڈیو وغیرہ نہیں ہوتے تھے لیکن اب فون بنتے آ رہے ہیں نٮٔے نٮٔے طرح کے لیپ ٹاپ بن رہے ہیں جو کہ بہت مہنگے بھی ملتے ہیں اور کچھ ہمارے دیش میں اکنامک اکٹیوٹیز بھی ہے جنہیں ہم نے تین حصوں میں بانٹ رکھا ہے جیسے کہ پرائمری سیکٹر سکنڈری سیکٹر ٹریٹری سیکٹر ان سب کو ہم نے تین حصوں میں بانٹ رکھا ہے جس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہر لوگ ہر جگہ کام کر سکیں ہر فیلڈ میں کام کر سکیں اور نوکریاں وغیرہ مل سکیں ومین پیپل بنا ومین کیپیٹل بنانے کے لیے لوگ اپنی نوکری وغیرہ کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں اور نوکری کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ ہمارا دیش ایک پورا فل دیش ہے کیوںکہ ہر طرح سے بھر چکا ہے ہمارے دیش میں بہت پاپولیشن ہے اس وجہ سے انامپلائڈ ہمارے دیش میں ہوتے جا رہے ہیں جو کہ اربن ایریاز میں زیادہ پائے جاتے ہیں جنہیں نوکری نہیں مل پا رہی ہے لیکن کچھ اکنامک اکٹیویٹیز ہیں جنہیں ہم نے تین حصوں میں بانٹ رکھا ہے لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے